اتر پردیش میں ہیلتھ کیئر کے بنیادی ڈھانچے کی حالت کافی چیلنجز سے بھرپور ہے یہاں صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کی دستیابی رسائی اور استطاعت مختلف عوامل پر منحصر ہے جیسے دستیابی اتر پردیش میں مختلف درجوں کے ہسپتال پرائمری ہیلتھ سینٹرز کمیونٹی ہیلتھ سینٹرس اور نجی کلینکس موجود ہیں سرکاری ہسپتالوں اور کلینکس کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن دیہی علاقوں میں اب بھی کافی کمی ہے رسائی شہری علاقوں میں ہیلتھ کیئر سہولیات کی رسائی نسبتاً بہتر ہے لیکن دیہی اور دور دراز علاقوں میں لوگوں کو صحت کی سہولیات تک رسائی حاصل کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں سڑکوں اور ٹرانسپورٹ کی کمی بھی صحت کی سہولیات تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے سرکاری ہسپتالوں میں علاج کے اخراجات کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن ان کی محدود تعداد کی وجہ سے مریضوں کو اکثر نجی ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے نجی اسپتالوں میں علاج کی استطاعت عام لوگوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے ڈاکٹروں نرسوں اور دیگر ہیلتھ کیئر ورکرز کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن اب بھی آبادی کے لحاظ سے ناکافی ہے خاص طور پر دیہی علاقوں میں تربیت یافتہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی کمی ہیں اتر پردیش حکومت اور مرکزی حکومت دونوں ہیلتھ کیئر کے ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے مختلف منصوبے اور اسکیمیں نافذ کر رہی ہیں جیسے کہ آیوشمان بھارت اسکیم لیکن ان کا مکمل فائدہ عوام تک نہیں پہنچتا ہے یا پہنچتا ہے تو پہنچنے میں بڑا وقت لگتا ہے